भारतारि सावथुन आरो देंखोफोरनि सोमोन्दै आङो बेखौनो बुंनो सानो जे आङो भारतारि सावथुन आरो देंखोफोरखौ जोबोर मोजां मोनो जेरैबादि भारतारि सावथुन बुंनो थाङोब्ला बेफोरो हिन्दी सिनेमा जायो हिन्दी लेंगुवेज आव आरो आङो गोबां मुभि आरो फिल्म फोर नायो जेरैबायदि जेरै रब'ट टु बिदिनो ख्रिस थ्रि बायदि बायदि मुभि फोर नायनो मोजां मोनो आरो गोबां गोदान गोदान मुभि फोरबो नायो आङो बलिवुद नि गोबां गोदान गोदान फावखुंगुर एबा फावखुंग्रि बुङोब्ला आङो गिबियै साहरुख खान सलमान खान रिटिक रसोन आरो फावखुंग्रि बुङोब्ला दिपिका फादुकन करिना कापुर बायदिखौ मोजां मोनो आरो आंनि साबसिन रोजाबगिरिनि मुङानो जाहैबाय य' य' हानि सिं बिथांखौ आङो साबसिन मोजां मोनो